हॅलो आं य यतीश उलयता रे हांव अंकिता रे हां वळ वळकलो मरे हां आनी आनी कसो आसा हांव घट घरातलीं कशीं आं सगळीं हां आरे आयक म्हाजो मरे नॅक्स मंतान बड्डे आसा रे सो आमी फॅमिली प्लॅन केल्लो खंय तरी अशें बरें रॅस्टॉरंटान वचून जेवपाक वचपाचो सो आमी डिसायड केल्लें की माशेलान येवपाचें म्हणून सो तूं म्हाका माशेलान खंय वचपाचें अशें बरें रॅस्टॉरंट सांग ज ज्या जाग्यार जेवण बी बरें मेळटा बड्डे सॅलब्रेट करपाक मेळटा अशें म्हाका रॅस्टॉरण सांगपा शकता एक एग्जॅक लोकेशन हां ओके हां ओके ओके बड्डे बी करपाक दिता मरे तर ते हां ओके आनी तेंचें हां ओके ओके म्हणजे डॅकोरेशन तेंच्यानी केल्लें आसा थंय ऑलरेडी ओके आनी ओके ओके हां हां हां आनी तेंचो टेस्ट बी कसो आसता हां ओके आनी तेंचे कडेन कसली वरायटीज आसा अशी डिफरण फीश थालीची म्हणजे फीश थाली जर आमी आतां ऑडर केलो जाल्या तेंचें कसलें कसलें फीश बी मेळटा इन्क्लूड कसलें आसता ओके ओके हां कळ्ळें कळ्ळें पूण म्हाका आमकां न्हय आं सांग हां ओके ओके आं हां हां हां हां कळ्ळें आं तेंचे बॅग्रावण बी बरो आं लायटिंग्स बी हां सो बड्डे करपाक बरें हां तर

हां आनी तेंचे टेस्ट बी ओके ओके ट्राय करचें पडलें तर शुव्वर वयता आमी थंयच ओके ओके येता येता येता हय आं बरें बरें बरें आमी थंयच येता चल बरें बरें बरें बरें तर बाय थँक्यू हय सांगता सांगता नॅक्स मंतान टायम आसा अजून बरें बरें बरें थँक्यू